دہلی کی تعلیمی نظام اور دلی گورنمینٹ نئے نئے اسکول بنا رہی ہے اور تاکہ اسکولوں میں بچوں کی بھیڑ تھوڑی کم ہو اور بچوں کو نیا نیا ٹریننگ دیا جا رہا ہے نیا نیا سبجیکٹ جیسے کمپیوٹر وغیرہ اے آئی وغیرہ کا نیا نیا یوز کیا جا رہا ہے تاکہ ان میں اپڈیٹیڈ نالج آئے اور پھر رہی بات ٹریننگ کی تو ٹیچرس کی بھی ٹریننگ اچھے سے کی جا رہی ہے اور رہی بات فنڈنگ کی تو فنڈنگ كو مجھے نہیں لگتا کہ دلی گورنمینٹ کو ایجوکیشن میں کم فنڈنگ کر رہی ہے پر اور دیکھا جائے تو گورنمینٹ اسکول بھی کافی حد تک اور اسٹٹیٹ کے مقابلے دلی کی گورنمینٹ اسکول کافی اچھی ہے مطلب آل اوور آل بہت اچھی ہے